میں نے ٹھئیٹر میں ایک ایسے شخص کے ساتھ کام کیا جو ٹھئیٹر کو لے کے سیریس نہیں تھا تب بھی لیکن تب بھی میں نے اس کے ساتھ پرفارم کیا اور کیونکہ ٹھئیٹر میں کو اپنے کو ایکٹر کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوتی ہے لیکن اس کا بہیوئیر نیچر پسند نہیں آیا تب بھی میں نے اس کے ساتھ بہت سادگی اور سلیقے کے ساتھ کام کیا اور لیکن اپنے مکمل انجام کی طرف تک پہنچایا تھا